बासण भाइ बासण जूठा थींदा त उनखे त साफ़ करिणो ई पवंदो इन लाइ उन मां जूठन कढी करे लिक़्विड हणी ऐं पोइ साफ़ पाणीअ मां धोई रखबा आहिनि ऐं केॾीमहिल बासण तेल वारा हूंदा आहिनि तयूं सिपरियूं उन्हनि खे पाउडर सां साफ़ कबो आहे